हैलो सिंघेश्वर स्थान भोला बाबा के सबसे प्रसिद्ध है उसके बाद सिंघेश्वर के बाद मंदिर के पुजारी भोला बाबा के वही है सिंघेश्वर में भी है मधेपुरा में भी है देहात सब देहात सब में भी है हर जगह धर्म स्थल है आप कहाँ करना चाहते हैं पूजा आप रहने सिंघेश्वर स्थान में हर तरह का व्यवस्था है और वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करते है आराधना करते हैं महादेव का सेवन करते हैं रात भर वहाँ विश्राम करते हैं बाबा के मंदिर में ही अपना खाने की व्यवस्था होटल है बगल में धर्मशाला है धर्मशाला आप रूम भी लेना चाहते हैं तो वह भी मिल जाएगा फ्री वाला भी उसमें भी है परिवार ले करके आएँ हैं तो आप उसमें भी हर तरह का समस्या का समाधान हो जाएगा खाने के पीने का ठेजन बाबा का कुमारखंड में यहाँ रहना नहीं होता है यहाँ दूर दूर से लोग आराधना ले करके आते हैं अपना मनोकामना पूरा हो जाता है माल मवेशी का किसी तरह का दिक्कत होता है फिर आदमी यहाँ भी मिल जाता है गाँव घर में उसका कहता है भोजन का ध्यान करने के लिए भोजन कराने के लिए यहाँ प्रसिद्ध है जो कोई बैबार भैंसबार यहाँ का समाजिक आता है सब भरपेट भोजन खाता है यहाँ कोई चीज का कमी नहीं हो होता है उसके बाद कुमारखंड कुमारखंड में भी चौराहे पर भी मंदिर है उसमें वहाँ पूजा हुआ भी है वहाँ भी आप धर्मस्थल है हाँ दुर्गा स्थान मंदिर आपको मिडिल चौक से पूरब पड़ता है दुर्गा मंदिर वहाँ का बहुत बड़ा प्रसिद्ध पुरानी है वहाँ पर दुर्गा की हाँ पहले तो बलि प्रदान होता था अब ओहूठा हो गया है अब बलि प्रदान नहीं होता है अब खाली उसका मधुर से ही पूजा किया जाता है बलि प्रदान उठा कर दिया है जोकि मसहूर वहाँ मेला लगता है दुर्गा के और देहात में भी उससे भी बड़ा मेला मेरे यहाँ खुर्चा में पप्पू यादव के यहाँ वे लगाते हैं कुछ संसद हैं वे बहुत धूमधाम से फ़िलिमिस्तान वगैरह से गायिका नेता सब मँगाता है बड़े बड़े आरा बलिया छपरा मुजफ़्फ़रपुर से बेगूसराय से पहलवान को नेपाल से ला करके कुश्ती लोगों को दिखाने के लिए ये मँगाते हैं